یوٹیوب پر ایک بہت مشہور چینل ہے جس کا نام کنال کپور ہے پانچ ملین سے زیادہ اس کے سبسکرائبر ہیں کھانا بنانے کی ترکیب بہت ہی شاندار اور عمدہ بتاتا ہے اس چینل پر تمام فوڈ کے ریسیپی موجود ہیں اس لیے مجھے یہ چینل بہت پسند ہے